हलो कमला हा मां फ़लाणी पई ॻाल्हायां ऐं मिंजे हेन हिक कम कर मिंजे घर वञी करे मिंजे हेन डिज़ी लॉकर में मिंजे बीमा जा कागज़ पिया अथई उहे तू मूंखे महिरबानी करे फ़ोटू कढी ऐं मूंखे मोकल वॉट्सअप कर छो जो मूंखे हींअर इनखे रिन्यू कराइण जी ज़रूरत आहे ऐं मां हींअर घर में कोन आहियां